अचो अॼु मां तव्हांखे असांजे सिंधी त्योहारनि जे बारे में कुझु नॉलेज कुझु ॿुधायां थी हुनजे बाबति में कुझु ॿुधायां थी असांजो पहिरियों त्योहारु ईंदो आहे लाल लोई लाल लोईअ में केॾी न ख़ुशी थींदी आहे सभ ॿार मिली करे खॾो खोटींदा आहिनि हुन में लकड़ियूं विझंदा आहिनि ॻाहु विझंदा आहिनि ऐं पाड़े मां हिक हिक खां चंदो ऐं गॾु करे हुनमां परसादु ठाहींदा आहिनि केॾो न अलॻि अलॻि परसादु ठाहींदा आहिनि भू मिठा चांवर थिया छोला थिया हलवो थियो तिर इहे तिर मुड़ियुनि जा लडूं थिया जाम कुझु ठाहींदा आहियूं असां हुन में राति जो हुनखे लाल लोईअ में लकड़ियूं ऐं ॻाहु विझी करे ॿारींदा आहियूं ऐं हुनजे चोधारी असां फेरा पाईंदा आहियूं ऐं अखो विझंदा आहियूं हुनखां पोइ असांजो ईंदो आहे हिकु ॾींहुं छॾे करे तिर मु लाल तिर मूरी तिर मूरीअ में तिरनि जा केॾा न सुठा भोरींडा असां ठाहींदा आहियूं घर में बि ॿाहिरा बि वठी ईंदा आयूं ऐं खाईंदा आहियूं न्याणी जी रोटी कढंदा आहियूं हुनखां असांजो हीउ ईंदो आहे ॿियो शिवरात्री शिवरात्रीअ में असां सॼी राति जागरण कंदा आहियूं जागरण करे सुबुह जो एॾा परसाद विरिहाईंदा आहियूं परसाद विरिहाईंदा आहियूं ऐं हू नंढा ॿार हेड़ियूं टोपियूं वठंदा आहिनि डमरू वठंदा आहिनि तूतरियूं वॼाए वठंदा आहिनि ऐं वॼाईंदा आहिनि जोर शोर सां हेॾो उमंग ऐं उत्साह सां नचंदा आहिनि सभ ॿार सभिनि खे ख़ुशी थींदी आहे ॾाढी सॼी राति जागरण कंदा आहियूं असांजो ॿियो त्योहारु आहे मथां होली होलीअ में सभ हिकु ॿिए खे कलर हड़ंदा आहिनि हुन ॾींहुं त होलीअ ॾींहुं दुश्मन बि हिक ॿिए जी दुश्मनी विसारे दोस्तीअ में हिक ॿिए सां गले लॻंदा आहिनि ऐं ॻीहरु वग़ैरह खाईंदा आहिनि सम्बोसा खाईंदा आहिनि मिठा असांजो ॿियो आहे चेटी चंड चेटी चंड में सभु हिकु ॿिए झूलेलाल जो बहिराणो कढंदा आहिनि हरको पंहिंजे घर मां बहिराणो कढंदो आहिनि या त चालीहे त पंजे नंबर में वॾा बहिराणा कढंदा आहिनि परसाद विरिहाईंदा आहिनि जाम सभिनि हंधि हरको चाहींदो आहे त मां बि परसाद विरिहायां हरको च पंहिंजे पंहिंजे हंधि मिठा चांवर थिया छोला थिया रांह थिया इहे अलॻि अलॻि परसाद ठाहे करे विरिहाईंदा आहिनि हुनखां पोइ असांजो ईंदो आहे ॻोगो ॻोगे में असां हिकु ॾींहुं अॻु लोला लोला पचा मिठा लोला पचाईंदा आहियूं कोकियूं पचाईंदा आहियूं बेसण जूं ऐं असां मेथीअ जा फुल्का पचाईंदा आहियूं दाल जा फुल्का पचाईंदा आहियूं हुन सां गॾु तरियल भाॼी ठाहींदा आहियूं चटिणी ठाहींदा आहियूं ऐं ॾही वड़ा ठाहींदा आहियूं केॾो न मज़ो ईंदो आहे जंहिं ॾींहुं जॾहिं इहे ॻोगो ईंदो आहे त उहोई लोलो असां अगरि ॿिए कंहिं ॾींहुं पचायूं त एॾो सवादु न ईंदो आहे पर हिन ॾींहुं ॻोगे ॾींहुं असां इहे पचाईंदा आहियूं त केॾो न मिठो सवादु हिनजो ईंदो आहे एॾो सुठो लॻंदो आहे खाइण में बि मज़ो ईंदो आहे हुनखां पोइ असांजी ईंदी आहे रक्षा बंधन रक्षा बंधन में भावरु भेनरूं हिक ॿिए खे भेनरूं वेंदियूं भावरनि खे रखड़ी ॿधंदियूं आहिनि पंहिंजे पेकनि में ईंदियूं आहिनि कहिड़ी न ख़ुशी हूंदी आहे भावरु हुननि खे कुझु न कुझु सौगाति ॾींदा आहिनि त भेनरूं बि ॾाढियूं ख़ुशि थींदियूं आहिनि सभु ख़ुशि थींदा आहिनि भावरु भेनरूं हुनखां पोइ हिकु ॾींहुं रखी करे तीजड़ी ईंदो आहे असांजो त्योहारु तीजड़ीअ में सभु सुहागणियूं पंहिंजे हथनि में मेहंदियूं हड़ंदियूं आहिनि ऐं मेहंदियूं हड़ंदियूं आहिनि ऐं पूॼा कंदियूं आहिनि सुबुह जो राति जो चंड खे ॾिसी करे अर्घु ॾेई पोइ मानी खाईदियूं आहिनि हुन में बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे सभिनि खे जन्माष्टमी असांजो त्योहारु जेको आहे जन्माष्टमी में बि सॼो ॾींहुं विर्तु रखंदा आहिनि फल फ्रुट खाईंदा आहिनि राति जो चंड खे ॾिसी अर्घु ॾेई पोइ उहो विर्तु छोड़ींदा आहिनि सॼो ॾींहुं श्री कृष्ण जी पूॼा कंदा आहिनि नवरात्रा नवरात्रनि में नव ॾींहं देवीअ जी पूॼा कंदा आहिनि अलॻि अलॻि नव ॾींहं अलॻि अलॻि देवीअ जी पूॼा कंदा आहिनि माण्हू सॼे ॾींहुं विर्तु रखंदा आहिनि के माण्हू हिकु दफ़ो ॾींहं में खाईंदा आहिनि के त नंगे पैर घुमंदा आहिनि हुननि जी काई आस हूंदी आहे उहो पूरी करण लाइ हिनखां पोइ असांजी ईंदो आहे दसहिड़ो दसहिड़े में असां राय सभु नवा कपिड़ा पाईंदा आहियूं त पोइ ॿार बचा सभु घुमणु वेंदा आहियूं फैमिली वेंदी परिवारु सुधो ऐं किथे विया अॼुकल्ह अॻ में रावण खे साड़ींदा आहिनि उहो ॾिसण लाइ ॿारनि खे वठी करे सभिनि खे वेंदा आहियूं हुनखां पोइ असांजो ईंदो आहे दिवाली दिवाली टे ॾींहं असां केॾी न ख़ुशीअ मल्हाईंदा आहियूं दिवाली अचण खां अॻु असां पंहिंजे घरनि जी एॾी साफ़ु सफ़ाई कंदा आहियूं कोने कोने ते चिमकाईंदा आहियूं सफ़ा कंदा आहियूं ऐं टे लक्ष्मी दिवाली ॾींहुं लक्ष्मी जी पूॼा कई वेंदी आहे हुन जी आरती कई वेंदी आहे ॿिए ॾींहं ते असां वरी ॿर मल्हाईंदा आहियूं ॿर ॾींहुं न्याणी खे रोटी खाराईंदा आहियूं ऐं भुॻा मिठा चांवर ऐं साई भाॼी ठाहींदा आहियूं हुन सां गॾु मूड़ी हूंदी आहे त केॾी न टेस्ट ईंदी आहे हुन में खाइण में टे ॾींहं ते हूंदो आहे टें ॾींहं ते हूंदो आहे चंड चंड ॾींहुं बि असां शाम जो परसादु ठाहींदा आहियूं कड़ाह ठाहींदा आहियूं छोला ठाहींदा आहियूं रांह कंदा आहियूं परसादु कंदा आहियूं ऐं सभिनि खे विरिहाईंदा आहियूं